ایک سو پانچ اٹھارہ ہزار تین سو پینتالیس گیارہ ہزار پانچ سو ترانوے پانچ لاکھ پینتس ہزار تین سو پندرہ نو لاکھ پندرہ ہزار تین سو بارہ